हमरा आर गाँवमे ने मनोरञ्जन खूब होइ हइ जब जनमै छै ने बेगूसरायमे तखनहिसँ छठियारा होल तऽ लगल पूरा दैके ताम झाम भोजभात कयलक पूरा एकदम खुशीके माहौल रहलै खूब मजा आबै छै ओकरा बाद पता चलल मूड़नो आर छै तऽ पहिले तऽ गाड़ी ताड़ी मङ्गयलक सभ गेल डी जे उजे नचनिआँ उचनिआँ गेल खूब मजा कयलक अयलाके बाद भोज कयलक आओर की बड़ा आदमी रहय तऽ लागल कि दस बीस गाँव खिलयतै खूब मजा आयल लागल कि हमरा आर गाँवमे भोज जे खिलबै छिकै इतना मजा आयल की मत पूछौ ओकरा बाद की तऽ आर आइ छठिआरा छौ कल बड्डे होलौ बड्डे आरमे तऽ भाय नामे नहि लो बड्डे आरमे जे खुशी मिलै छै ने मत पूछ पहिले तऽ मङ्गयलक केक उक जे छै सेन टेन मङ्गाय लेलक एकदमसँ दोस्त यार गाँववलाके पूरा इनवाइट आओर कि बड़ा आदमीके तऽ किछु अलगे बात छै ओकर पूरा सभचीज व्यवस्था टाइट करि लगलक भोजके एकदम फल्लनवाँ एकदम टाइटमे गयलहुँ हमहूँ आर तहुँ मजा कयलहुँ बतिएलहुँ उतिएलहुँ सभ दोस्त यारसँ मजा आयल इतना कि मत पूछौ खास करि कऽ जकर बड्डे रहतौ ने भाय ओ ओहि दिना तखन तोरा नजरि नहि अयतै कहू केना ओ रहतौ पूरा अपने अथिमे आ दोस्त यार जे रहै छै से करने रहै छै नाजा बाजा ताजा इसभमे इतना मजा आयल कि बड्डे बॉय कहाँ छै केक कटले नहि छै कि भाय जानै छहुन की हाल होइ छै सभ आरामसँ इतना मजा आबै छै कि पहिले तऽ लगयलक सभ दोस्त यार फरमाइश फरमाइश अपन गाना सभ डान्स कयलक इतना मजा आयल कोइ रिकार्डिंग कयलक कोइ ई कयलक चढ़यलक मजा आयल इतना मजा आबै छै कि मत पूछौ भाय आओर प्लस की शादी आर ब्याह जब होइ छिकै ने भाय हमरा आर गाँवमे बेगूसरायमे अलगे लगतौ की बड़का अथि होय रहलै हइ एकदम मारिते धऽ कऽ एक महीनासँ पहिले व्यवस्था टाइटमे खेत खलिआन जे छौ से एक दूगो खाली करबाए कऽ पूरा एकदम आरामसँ टेंट पंडाल जे छौ से पूरा आरामसँ बुक तुक करबाए कऽ शादी ब्याहके व्यवस्था टाइटमे कए देतौ मतलब शादी शुरू लगतौ जेनाकि आबि रहलखिन हेँ राजा सुआगत हुनकर वैसन होइ छै पूरा एकदम मारिते धऽ कऽ डी जे फीजे नचनिआँ उचनिआँ दोस्त यार जे हेन टेन रहै छै सभ अपन इन्जॉय कयलक ग्रुप जोर इन्जॉय कयलक हमरा आर गाँवमे शादी जब खतम होइ छै तब जा कऽ